جی ہیلو میری بات کسٹمر کیئر سے ہو رہی ہے جی جی ایکچولی میں نے ابھی دو دن تے پہلے ایک مووائل آڈر کیا تھا ریڈمی کا

اور میں نے آنلائن پیمنٹ بھی کر دیا ہے لیکن سر اس کا جو ڈیٹ تھا نا وہ آج کا تھا آنے کا

اب تو کوئی اپڈیٹ نہیں مل پا رہا ہے میرا ہاں ہاں تو آپ بتائیں نا بھائی وہ مووائل میرا کب تک آئے گا کیونکہ مجھے اس کی نیڈ ہے جی میرا پیمنٹ بھی ہو گیا ہے سب کچھ میں نے کر دیا ہے ڈیٹ بھی تھا آج کے آنے کا آپ کے پاس لیکن کوئی اپڈیٹ بھی نہیں ہے جی جی اس میں جو نمبر دیا ہوا ہے وہ ریسیو بھی نہیں کر پا رہے ہیں اب بتائیں بھائی کب تک آئے گا جی جی ٹھیک ہے اوکے سر اوکے